अस्पताल प्रबन्धक बारेमे हमरा ई राय अछि कि जे ओसभ सभकिछु तऽ ठीक छनि लेकिन किछु किछु कतहु कतहु लापरवाही रहै छनि जे ओसभ ओहि चीजपर ध्यान नहि दै छथिन लेकिन हुनको सभकेँ एहि चीजपर ध्यान दै के चाही पब्लिक जे छै से कनी धकमका जाइत छै सभकेँ सभकिछुके जानकरी नहि रहै छनि ओ जानकारी हुनकासभकेँ देनाइ छनि आ किछु किछु जगह आदमीके अभाव छै होस्पिटलसभ मे तऽ ओहि सभचीजके अभाव पूरा करयके चाही ओना सभकिछु तऽ ठीक छनि लेकिन तैयो किछु किछु कमी छै तऽ ओ किछु किछु कमी तऽ धीरे धीरे भऽ रहल छनि आब पब्लिक ओतेक जानकारीमे नहि रहै छथिन किछु अथी भऽ जाइत छथिन जेकि करब कि नहि करब लेकिन ओहि सभ चीजके हुनका सभकेँ ध्यान रखैके चाही आ सभ अपन ड्यूटीपर मे ध्यान रखैके चाही समयपर ड्यूटी करयके चाही समयपर मे आदमी सभकिछु के सम्पर्क रखैके चाही दबाइएके किछो भी आदमीके सरकारके तरफसँ सभ तऽ सभकिछु भेटै छनि सरकार तऽ अपन भरि पूरा कोशिश करै छथिन जे जनतातक सभकिछु भेट जायके चाही अपन पूरा जे जेनाकि मोदी जी कार्ड बनबेलखिन मेडिकलवला ओहिमे जे आदमीके दुर्घटना बीमा किछो भी हेतै तऽ ओहि चीजके लोक उपयोग करतै हुनकर इंसुरेंसके जानकारी देलखिन तऽ आदमीके ओतेक जानकारी नहि छै से चीजके जानकारी दैके चाही बहुत एखनहु छथिन पछुआयल सभ तऽ पढ़ल लिखल नहि होइत छथिन हुनका पास तऽ ओतेक नौलेज नहि पढ़लो लिखल सभके बहुत जानकारी नहि छनि बहुत चीजके तऽ ओहिसभ चीजके जानकारी किछु दैके चाही हुनकासभके समझाबैके चाही जे नहि समझै छथिन हुनका समझाबैके चाही आ समय समयपर इलाज करैके चाही भर्तिए सभ लए कऽ भर्ती लै छथिन किछु किछु जगह कतहु कतहु गलती छनि ओहिसभ चीजपर रखैके चाही जतेक सरकारी फैसिलिटी छै ओतेक जे रहथिन स्वास्थयसे अथीवला सभ तऽ पब्लिकके ओतेक दिक्कत नहि रहतनि बहुत एहन भऽ जाइत छै जे नहि समझमे रहै छनि हुनकर पेसेंट मरि जाइत छनि किछु भऽ जाइत छनि तऽ ओसभ चीज नहि होयके चाही ओहिसभ चीजपर ध्यान रखैके चाही ओकर पूरा नियम टाइम टेबुल सभकिछु होयके चाही जिनका जे जानकारी नहि छै ओ जानकारी दैके चाही